سفر کرنے میں گھومنے میں تو گوا مزہ آتا ہے گوا میں اچھا شہر ہے اور یہاں گھومنے میں بھی مزہ آتا ہے اور بہت سے شہر ہیں جہاں پہ گھومنے میں بہت مزہ آتا ہے انجوائے آتا ہے فیلنگ آتی ہے ہر ایک چیز آتی رہتی ہے جیسے کہ ممبئی ہو دلّی ہو یہ شہر سب بھی بہت پرانے شہر ہیں کولکاتہ ہے یہ سب پرانے شہر ہوئے یہ سب شہروں میں گھومنا بہت پسند کرتے ہیں یہ شہر میں گھومنا بھی چاہیے اور دلّی ممبئی ہو جیسے لال قلعہ لال قلعہ ہو یا تاج ہوٹل ہو جہاں بھی گھومنے اومنے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے انجوائے آتی ہے اچھی فیلنگ بھی آتی ہیں گھومنا بھی چاہیے گھومنے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ شہر سب بہت اچھے ہیں جیسے گوا ہو جھارکھنڈ ہو ممبئی دلّی کولکاتہ اتّر پردیش جہاں بھی گھومنے کے لیے مزہ آتا ہے گھومنے میں بھی اور گھومنے میں فیلنگ آتی ہے اس سے ذہن ہوتا ہے صحت کے لیے بھی ہوتی ہے اور گھومنا بھی چاہیے اور دلّی ہو ممبئی ہو سب شہر ٹھیک ہے گھومنا بھی چاہیے شہر دلّی ہو یا کولکاتہ ہو یا ہریانہ ہو یا گوا ہو گھومنا بھی چاہیے اور گھومنے سے صحت اور دماغ ٹھیک رہتی ہے صحت صاف ہے گھومنا بھی چاہیے دلّی ہو یا ممبئی ہو